اگر مجھے اپنی تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملے تو میں ہندوستان کی عمارتوں کی تصویریں دکھاؤں گی اور جیسے آگرہ کا تاج محل دلی کا لال قلعہ قطب مینار دلی کی جامع مسجد لکھنؤ کا امام باڑہ ہندوستان کی ندیاں ہندوستان کے جنگل وغیرہ کی تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانا چاہوں گی اور اس کے علاوہ ہندوستان کے لوگوں کے کلچر اور طور طریقوں کی دکھانا چاہتی ہوں